पेट्रोल के बढ़ते दाम से मुझे यही लगता है कि बाइक के लिए रोड इतना शॉर्ट होना चाहिए कि दस किलोमीटर या मेरा पाँच किलो पहुँचे क्योंकि आमदनी इतना है नहीं है और खर्चा इतने ज़्यादा कर दिए है पहले बाइक का बाइक का आता था तीस रुपया की एक लीटर आती थी बीस रूपया चालीस रुपया लीटर आती थी आज एक सौ आठ रुपए किलोलीटर पहुँच गया है तो इंसान गरीब आदमी मजदूर आदमी क्या चलाएगा बाइक को बाइक और पहले बाइक आती थी तो उसमें पेट्रोल का एवरेज साठ और सत्तर का था अब तो पैंतीस चालीस का एवरेज दे रहे हैं बाइक का इसलिए और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है बाइक से अगर बाइक निकालनी है तो तुम तो वो इलेक्ट्रिकल निकालो न जिससे कि हमें हमारे पेट्रोल भी नहीं लेना पड़ेगा और इससे पर्यावरण के लिए भी नुकसान नहीं होगा सबसे अच्छे में से बाइक तो इलेक्ट्रिकल की ही अच्छी है क्योंकि पेट्रोल की